म्हजो आवडटो बूक म्हळ्यार प्रायड ऍंड प्रेजडीस नॉवल तो एक नॉवल जेतून न्ही एक राजा आसता आनी एक चली आसता तेजे नांव ऍलीझाबॅथ आसता तो राजा म्हणजे राजा न्ही असो खूब पॉश मनीस आसता आनीक तो ते ऍलीझाबॅथ आसता ते खूब गरीब कायंड ऑफ मनीस आनीक ती दोगांय एकामेकाच्या मोगान पडटात पण जाता कितें की जी रिच जो मनीस आसता न्ही ताची पॅरेंटस हे आसना म्हणजे कितें म्हणटा तेका परमिशन दिनात तूं असले खालच्या जातीच्या चेडवा वांगडा लग्न करपाक सोदता पण तरीपण कितें आसता जाणा एक डॅस्टीनी म्हणटा पय आमी तशें तें दोंगाय मदीं जाता आनी ती फायनली नॉवलाच्या भितर तीं लग्न जाता हो म्हाका ती लव्ह स्टोरी म्हणून हो बूक म्हाका आवडटा आनी म्हजो आवडटो टी वी श्यॉ म्हटल्यार संभाजी म्हाका हिस्ट्री म्हजो हिस्ट्री हो आवडटो सब्जॅक्ट हिस्ट्री म्हटल्यार हांव सारके पिशे कशे तो चॅनल सब्जॅक्ट वाचूंक शकता तो हिस्ट्री बद्दल प्रोग्रेम पोवूंक शकता छत्रपती शिवाजी महाराज आनी तेजी काणी तेणी केल्ले सगळें पराक्रम म्हाका खूब आवडटा जिखिल्ले सगळे किल्यांची म्हायती घेवप तेंची भवानी तलवारी बद्दल तेंच्या औरंगझेब आनी तेज्या झुजा बद्दल मागीर तांणीन वाघ नखांचो वापर कसो केल्लो तेज्या बद्दल पावन खिंड ही सगळ्यान बरी मुवी आमची जितून आमचें छत्रपती शिवाजी महाराज हांची स्टोरी सांगता की तेंच्यानी पावन खिंड ही कशी घडयली तांचे सगळे मावळे जेंच्यानी आपल्यालो जीव बलीदान केलो फक्त आपल्याल्या राज्याक वाचोवपा खातीर अशी आमच्या आताच्या पिडयेन हे पिढी अशी करूच पावचीना की आपणाल्या कोणा खातीर आपल्यालो जीव बलीदान करचो हे आताच्या पिडयेन ना जे पयलीचे काळान लोक करताले संभाजी महाराज ल्हानपणाच्यान तेंच्यानी झूंज करीत आसा वॉर्ज पयले तेंच्यानी आपणान सारके टॉर्चर करून घेतले पंदरा दिस पंदरा दिस त्या मनशान आपणाक च्या आंगार टॉर्चर सोंसले तेंचे दोळें काडले तेंची कात काडली तेंची जिबली कापली आनी लास्टाक तेंचे तुकडे तुकडे केले कित्याक तर औरंगझेबाच्या फुडें एक मराठान आपणाली तकली सकयल घातली ना मराठा आपणालो स्वदेश आपणालो आपणालो सगळे स्व संभाजी महाराजान आपणांक सकयल दवल्लो ना आपली मराठाची रीत कितें आसा ती तेणी दाखयली आनी छत्रपती केन्ना वागचो ना अशेंच म्हणून तांणी आपणालो जीव बलीदान केलो